मैंने एक बार सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था लेकिन उसके बाद से ही मैंने कसम खाई थी कि अब सैमसंग कंपनी के मोबाइल नहीं खरीदूँगा क्योंकि यह बहुत हैंग होते हैं और इनकी बैटरी भी बहुत कम चलती है और इनका कैमरा भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता इसलिए मुझे सैमसंग कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई